मध्य प्रदेश में हिन्दू परम्परा का बहुत ही रीति रिवाजों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ हिन्दू संस्कृति हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हिन्दू समाज में हमारे यहाँ पूजा पाठ भक्ति कीर्तन सत्संग यह होते रहते हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा जी की कलकल बहती धारा हमें बहुत ही पवित्र करती है यहाँ पे दीपदान का बहोत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अलग अलग देश विदेश और अलग अलग शहरों के लोग मध्य प्रदेश में आके यहाँ के रीति रिवाजों में बहोत ही ज़ादा सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर हमारी हिन्दू संस्कृति के बारे में बहुत कुछ अच्छा नया सीखने को मिलता है यहाँ पर तरह तरह के लोग मिलते हैं हर तरह तरह के मंदिर बहुत देवी देवताओं के मंदिर पूजनीय मंदिर आपको यहाँ मिलेंगे हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छा हमें मौका देती है मध्य प्रदेश घूमने के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर और यहाँ पर जो माँ नर्मदा जी की धारा बहती है उसके लिए हमें बहुत अच्छा महसूस होता है मन में भक्ति भाव पैदा होती है और यह हमारे छोटे बड़े बच्चों के लिए यह सब संस्कृति बहुत ही अच्छा है और हमें रीति रिवाजों के बारे में भी नया नया कुछ बताने को मिलता है सीखने को मिलता है अलग तरीके से पूजाऍं अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने के लिए हमें यहाँ पर सिखाया जाता है और हमें पता भी है कि हमें किस तरीके से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है